वर्तमान में मैं डेबिट कार्ड का उपयोग कर रहा हूँ डेबिट कार्ड एक प्लास्टिक मनी कार्ड होता है जिसका यूज़ हम ए टी एम मशीन से मनी विड्राल करने और ऑनलाइन पेमेंट करने में कर सकते है डेबिट कार्ड सीधा हमारे सेविंग या करेंट अकाउंट से कनेक्ट होता है जिससे हम बिना बैंक जाये अपना पैसा ज़रूरत पड़ने पर निकाल सकते हैं या ऑनलाइन कुछ खरीद भी सकते है डेबिट कार्ड पूरी तरह से प्रिपेर्ड होता है जिसकी वजह से आपके हर ट्रांसेक्शन पर विड्राल की गई मनी आपके अकॉउंट से काट ली जाती है कार्ड के आगे की तरफ सोलह डिजिट का नंबर लिखा होता है जिसमें फर्स्ट सिक्स सिक्स नंबर को बैंक आइडेंटिफिकेशन नंबर कहा जाता है और लास्ट दस नंबर उस कार्ड होल्डर का अकाउंट नंबर होता है इसके अलावा कार्ड के में पीछे की तरफ तीन डिजिट का एक सी वी वी कोड होता है जिसका यूज़ हम ऑनलाइन ट्रांन्ज़ैक्शन को कम्प्लीट करने के लिए सिक्योरिटी कोड के रूप में करते हैं आइये अब डेबिट कार्ड के फ़ायदों के बारे में जाने पहला फ़ायदा ये है कि केश रखने की हैबिट से कुछ छुटकारा मिलता है इसका उपयोग से आप घर बैठे ऑनलाइन भीम पर पेमेंट कर सकते है